अगर पौधे और बेलों की बात करें तो मुझे पौधों में अगर पसंद करें तो मुझे पीपल का पेड़ काफी पसंद पीपल और नीम क्योंकि प्रकृति के हिसाब से भी देखें तो पीपल और नीम अच्छे ऑक्सीजन देते हैं काफी समय तक जीवित रहने वाले लंबे समय तक रहने वाले पौधे या पेड़ भी बोल सकते हैं इन्हें और अगर बेलों की बात करें तो बेलों में अगर मैंने मेरे यहाँ उगाई है तो मेरे यहाँ लौकी की बेल किलके की बेल जिन्हें बीज के रूप में क्यारियों में डाला जाता है उसके बाद उसमें अगर समय समय पर खाद पानी डालते हैं तो बीस से पच्चीस दिन के अंतराल में उसमें अच्छे खासी लौकी और करेले दिखने भी लगते हैं और अगर पौधों के रूप में बात करें या पेड़ के रूप में बात करें तो नीम नीम काफी अच्छा है क्योंकि उसके काफी बेनिफिट्स भी हैं उसके नीम की जो छाल आती है उसका उपयोग भी कई बीमारियों में होता है नीम के पत्तों का उपयोग भी कई बीमारियों में किया जाता है और वैसे भी नीम को आप नहाने में उपयोग कर सकते गरम पानी में डाल के अगर नीम का उपयोग करते हैं तो त्वचा संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है पीपल अगर पीपल की बात करें तो पीपल भी काफी अच्छा घना पत्तियों वाला पौधा या पेड़ है पेड़ है जो कि ऑक्सीजन स्रोत छोड़ता है और कनबंडाई ऑक्साइड लेता है इसलिए मुझे दो पेड़ नीम और पीपल काफी पसंद हैं और अगर बेलों की बात करें तो मेरे यहाँ गिलकी और सॉरी गिलकी लौकी करेले ये तीन बेले हैं जिनके बारे में मुझे अच्छी जानकारी भी है और जिन्हें कैसे उगाया जाता है या किस मौसम में उगाया जाता है या किस तरीके से उगाया जाता है उसके बारे में पता है तो उसे उगाने में मुझे परेशानी भी नहीं होती और आसानी से अच्छे कम समय में अच्छी फसल कह सकते हैं या खाने की सब्जियाँ कह सकते हैं मिल जाती हैं इसलिए यही जो दो पौधे या पेड़ मुझे पसंद हैं और ये तीन गिल बेलें